बिगियान आरो टेक्नल'जिया दावगानाया दावगायनाय सावस्रि जोथोन खालामनाया जोंखौ गोबां मदद खालामदों जेरै जोंनि स्कुल कलेजआ कभिडनि समाव बन्द' जानायलाय जोङो टेक्नल'जिनि जोहै गोबां अनालाइन क्लास खामनांगौ खालामनो हादों आरो हाथाइ बाजार बन्द जानायलाय गैयैलाय जोङो टेक्नल'जिजों गोबां जोङो सुबिदा मोनदों न'निफ्राइनो जोङो बुकिं खालाम हरनानै जोङो टेक्नल'जिनि जोहै जोङो सुबिदा मोनादों आरो गोबां मिथिं दावथिंफोरावबो जोङो खाथि खाथि थालायनो हायि जानाय समाव जोङो टेक्नल'जिनि जोहै जोङो गावजों गाव रायज्लायलायनो मिथिं दावथिंफोरखौ भिडिअ खनफारेन्सफोरनि गेजेरजों जोङो सावरायलायनो हादों आरो जोङो गाव गावनि जाथि खुरमाफोरजों थांलायनो फैलायनो खाथियाव थालायनो हायि सामावबो जोङो टेक्नल'जिनि जोहै जोङो गोबां सुबिदाखौ मोनदों आरो गथ'फोरखौबो जोङो अनलाइन क्लासआव टेक्नल'जिनि जोहै जोङो सुबिदा मोनाय जादों आरो जोङो गावजों गाव खाथि खाथि थालायनो हायिलाय जोङो टेक्नल'जिजोंनो गोबां जोङो सुबिदाखौ मोनदों जेरै जोङो अनलाइननि गेजेरजों मबाइलजोंनो जोङो खामानिखौ मावलांनो हादों आरो कभिड महामारि समाव जोङो गोबां सावस्रि बिफाना जोंखौ जेरै हस्पिटालफोराव जोङो अनलाइननि गेजेरजोंनो हेफाजाब खालामनो हादों आरो जोङो बे टेक्नल'जिया जोंखौ अनलाइननि गेजेरजों गोबांथार मुवा बेसाद बायनाय गासैखौबो जोङो टेक्नल'जिनि जोहै जोङो मददखौ लानो हादों आरो जोङो गोजान गोजान जायगायाव दंब्लाबो जोङो टेक्नल'जिनि जोहै जोङो खाथियाव थानाय बायदि जोङो भिडिअ कनपारेनसजों नुलायनो हादों आरो रायलायलायनो हादों जिसिबांखि गोजानाव थालाया मानो जोङो टेक्नल'जिनि जोहै जोङो सुबिदाखौ लानो हायो बिगियान टेक्नल'जिआ जोङो गोबां सोलोंलांनोबो हायो आरो जोङो गाव गावनि मावनांगौफोरखौ दानि बोथोराव जोङो टेक्नल'जिजों गावबागाव खामानिफोरखौबो जोङो मावलांनो हायो कभिड महामारियाव समाव जोंखौ महामारि समाव जोङो गोबां सावस्रि सावस्रि फ्रा जोथोन लादों आरो खाथि खालायाव थानाय सावस्रि बिफानफोराबो जोंखौ टेक्नल'जिनि जोहैनो खबर लाहरनानै जोंखौ जोङो टेक्नल'जिनि जोहै जोङो हेफाबखौ मोन्नो हादों